हंजी काका मिस्त्री होर बोल्ला दे महाराज राम राम जी राम राम अज कियां चेता आई गेआ हां तुसे महाराज पानी नेई दित्ता होना पानी देआ रो हा उनेंगी हां ते में आखेआ हा कि नई एह् पंज सौ रपये आहली गुत्थी लाऔ तुस आखेआ में ढाई सौ रपये आहली गुत्थी लानी ऐ ते ते ओह् फिर हां ओह् समां उसले में छंडियै सुट्टी गुत्थी ओह् तुसें गै आखेआ ला ऐ हां ओह् लाने आहले दी गल्ती नेई ऐ ओह् पैसे कुत्थूं देने आपो औगा कल दिक्खी लैगे आपू दस्सो हां आपू औगा दिक्खगे दिक्खगे